میں پریشر کوکر استعمال کرتا ہوں کیونکہ اس میں کھانا جلدی اور آسانی سے پک جاتا ہے خاص طور سے دالیں گوشت یا چاول جیسے کھانے لیکن کبھی کبھی کھلے برتنوں میں پکا ہوا کھانا زیادہ لذیذ لگتا ہے کیونکہ اس میں مصالحوں کا ذائقہ آہستہ آہستہ رچ بس جاتا ہے پریشر کوکر میں کھانا پکانے میں کم وقت لگتا ہے مگر وہیں دوسری طرف کھلے برتن میں کھانا پکانے سے خوشبو اور ذائقہ کچھ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے اس لیے دونوں طریقوں کا اپنا الگ ذائقہ اور مزہ ہوتا ہے